पहले के ज़माने में पहले के ज़माने में हम तो हमारे तो जब बचपने में कोई बीमार बीमार पड़ता था तो खटिया के मुड़े पर लगाया जाता था और कोई सुविधा सवारी साधन नहीं तो पैदल खटिया पर ले जाया जाता अब सारी सुविधाएँ हैं हर जगह अस्पताल भी हो गए हैं सब सुविधाएँ हैं मशीने भी हैं हर मशीन भी चेक करती है कोई के कैंसर हो गया तो ओ भी मशीन चेक करती है मशीन भी गड़बड़ कई गई मशीन भी गड़बड़ कई गई तो वह आदमी ख़त्म हो जाता है और वह ख़त्म हो जाता है तो फ़िर दूसरी मशीन और सब चेक कर लेती हैं तो वह सब अच्छी बात हो जाती है औ उहिमा सारी मर्जय भी निकल आती हैं सारी मर्जय भी निकल आती है और सारी मर्जय निकल आती हैं और सब सुविधाएँ हैं किसी को डलेवरी भी कराना है तो तब गाँव में बुलंस आ जाती है बच्चा पैदा कराने के लिए एम्बुलेंस घर घर आ जाती है और सारे सुविधाएँ भी हैं और कोई कमी भी अब नहीं है पहले हमारे पंचन ज़माने में सब बहुत परेशानी थी हर पैदल जाना था औ घर घर में सब कुछ होईगा और यही कोई परेशानी भी नहीं है कोई केरे दिस फेफड़म खराबी है कोई के काहे में खराबी है और सब मशीनय भी चेक होती है तो सब अस अस्पताल गाँव गाँव में समझो हो गए हैं और कोई परेशानी भी नहीं है सब ठीक सारी सुविधाएँ भी हैं और कोई अच्छी बात सब सुविधाएँ भी हैं और नई प्रॉब्लम कोई नहीं है अच्छी बात हैं पहले बच्चों को बच्चे बीमार होते थे तो पैदल भी ले चले जाते अगर कोई सान जवान जवान भी है तो कैसे पैदल लेकर जाएँ तो खटिया पर ले जाया जाता था और सारी सुविधाएँ भी हो गई अब तो घर घर बुलेंस भी आ जाती है और कोई परेशानी भी नहीं है सब यही ठीक है हमारे सब के बचपने में बहुत परेशानी बहुत परेशानी थी अब कोई परेशानी नहीं है अब सब ठीक है मगर बर पहले बहुत दूर दूर तेनीफ़ोल होते थे अब वह भी नहीं है अब तो घर घर तेनीफोल हो गए सब सारी सुविधाएँ भी हैं तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है औ लैय जाती है हिया बैठे की बात